नहीं मैं ऐसे किसी स्कूल या कॉलेज को नहीं जानती जहाँ स्पेशल सिखाया जाता हो और ना ही मेरा ऐसा कोई लक्ष्य है अपने ड्रॉइंग को लेकर ये तो मुझे पसंद है मेरे खाली समय में सबसे ज्यादा काम आने वाला एक यही है ऐसे कभी हम खेल के बारे में कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता मेरे को जवाब चाहिए तो खेल से मिलता है वैसे ही सेम मेरा हाल ड्रॉइंग के साथ है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं ड्रॉइंग करुँगी मुझे अच्छा फ़ील होता है ड्रॉइंग करने के बाद अच्छा लगता है ड्रॉइंग कर लेने के बाद जो सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे होते हैं वो भी मुझे मिल जाते हैं तो ड्रॉइंग मेरा पार्ट टाइम काम समझ लो और ऐसे किसी भी लक्ष्य है नहीं हमें किसी को ऐसा जानती नहीं हूँ